میں نے زندگی میں بہت سارے اہم سبق سیکھے ہیں اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ متأثر کیا ہے ان میں سے جو اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی بات ماننا میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہوں اور اس میں ہمیشہ میرا فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اپنے استاد کی بات ماننا جو استاد مجھے پڑھاتے ہیں جو مجھے وہ سمجھاتے ہیں میں ہمیشہ ان کی بات مانتا ہوں اور ان کی سمجھائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی بہنوں کی بات ماننا میں ہمیشہ ان سب کی باتیں مانتا ہوں اس کے علاوہ روزانہ کچھ نہ کچھ کچھ پیج پڑھنا میں کوئی نہ کوئی ناول یا کوئی نہ کوئی کتاب روزانہ پڑھتا ہوں اور اس کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھتا بھی ہوں اس کے علاوہ میں روزانہ نہاتا ہوں کیونکہ اس سے میرا بدن صاف رہتا اور میں بیمار نہیں پڑتا ورزش کرنا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ورزش کرنے سے ہمارے جسم میں بہت سارے فوائد ہوتے ہیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ہمارا جسم بہت زیاد ایکٹیو رہتا ہے اس کے علاوہ جو سب سے اہم جس نے میری زندگی کو بہت زیادہ متأثر کیا وہ ہے وقت کی پابندی اور میں ہمیشہ وقت کا پابند بننا چاہتا ہوں وقت کے پابند بنے رہنے میں ہمارا کوئی بھی کام خراب نہیں ہوتا یہ وہ کچھ اہم سبق ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھے ہیں اور انہوں نے میری زندگی کو اور مجھے بہت زیادہ متأثر کیا ہے